अगर अपना सब आधुनिक क्षेत्रके इस्तेमाल करै लए जानै छियै आओर जकरा पास कनिटा धन रुपआ पैसा छै तऽ ओ जिम ज्वाइन करै छै आओर जिममे ट्रेडमिलकेँ फायदा उठबै छै ओहिमे समयके बचत होइ छै सीधा जिम गेल आओर ट्रेडमिलपर भागनाइ शुरु कए देलक ओहिमे ट्रेड मिलके ई फायदा होइ छै अहाँके सामने स्क्रीन रहैए कोन स्पीडसँ भागै छियै आओर कतेक किलोमीटर भागै छियै ओ सब अहाँके नजरिमे रहैए तऽ जे इन्सानके शेड्यूल फिक्स होइत छै ओ अपन ट्रेडमिलपर भागै छै ओकरा पता छै पाँच किलोमीटर भागनाइ छै ई स्पीडसँ भागना छै आओर एते कैलरी बर्न भए जेतौ तऽ ओहि हिसाबसँ देखरेख जमीनी स्तरपर भागैके लिए अहाँके ओहो बढ़िआँ छै जकरा ओकर आसपास कोनो ग्राउण्डके सुविधा छै तऽ हमरा हिसाबसँ ओ जमीनेपर भागना चाही ताकि ओकरा पास अच्छा जूता होना चाही आओर चारि सए मिटरके ग्राउण्ड होना चाही तब भागैके लिए सही सुविधा रहतै